भारतमे मुख्य धारा सँस्कृतिसँ बिहारक सँस्कृति बहुत अलग अछि एहि लए कऽ जे भारतमे अनेक प्रकारके भाषा बजल जाइत अछि दिल्लीमे लऽ लिअ हिन्दी बाजल जाइत अछि ओतऽ सँ कनिके आगू चलबै हरियाणा हरियाणामे हरियाणवी बाजल जाइत अछि जेकी किछु कड़ा बोली छै जे हमसब जे सुनब ओ बोली तऽ लागत जे छै से तमसा कऽ बजलखिन हँ खिसिया कऽ बजलखिन हँ आओर आगाँ लऽ लिए पंजाब जेबै तऽ हुनकर पंजाबी बोली रहैत अछि तेनाहिते अलग जगह अलग अलग बोली बाजल बोलल जाइत अछि आओर यूपीमे हिन्दी बोलल जाइत अछि महाराष्ट्र जेबै मराठी बोलल जाइत अछि राजस्थान जेबै राजस्थानी बोलल जाइत अछि एहि कारण हमार बिहारमे आओर भारतमे त्यौहारो बिल्कुल अलग तरीका के भऽ रहल छै आऔर जे छै से जै से जैसँ बिहार मे जेना भारतमे जेना भारतमे गुरुद्वाराके महत्व छीयै तेनाहिते हमर बिहारमे मन्दिरके महत्व यऽ एहिके कारण जे बिहारमे सिख्खके कमी यऽ एहिके लए कऽ हिन्दूके जादा अथी यऽ जनसँख्या यऽ तऽ मन्दिरके जादा महत्व यऽ बिहार मऽ अहाँ एबै त बिहारमे अलग अलग बोली बोलल जाइत अछि जेना पटनामे पटनियाँ भाषा बाजल जाइत अछि मगही भाषा बजल जाइत अछि कतौ बक्सर साइडमे भोजपुरी बजल जाइत अछि आ दरभङ्गा साइड मे अयबै मिथिलामे अयबै तऽ हमसब मैथिलीके प्रयोग करै छी तऽ एनाहिते हमरा सब के त्यौहारो अलग यऽ हमरा सबके त्यौहार छठि मानल जाइत अछि बिहारके महत्वपूर्ण त्यौहार अछि छठि तऽ छठि मानल जाइत अछि एहि प्रकार शके बहुत सारा त्यौहार छै भारतोके त्यौहार छै मिथिलो के त्यौहार छै कतेक त्यौहार तऽ सेम सेम छै जे संगे मनबै छी आ किछु त्यौहार एहन छै जे हमसब बिहारेमे मनबै छी आओर बहुत जानकारी मतलब भारत मऽ नै छै हुनका सब नै मनबै छथिन बुझबो नै करै छथिन सामा चकेबा ल लिए सामा चकेबा के बारे मे किछ नै बुझै छथिन हँ छैठो बहुत सारा जगह मनाओल जाइत अछि बहुत सारा जगह नहि मनाओल जाइत अछि बिहार मे मनाओले जाइत अछि आओर साइडमे नहि मनाओल जाइत अछि तऽ भारतके मुख्य धारा सँस्कृति जे अछि से बिहारसँ अलग अछि बिहारके अलग अछि भारतके अलग अछि ताहि लए कऽ जेना भारतमे किछो जे छै से कएल जाइत अछि प्रयोग कएल जाइ छै कोनो भाषाके प्रयोग कएल जाइत अछि तऽ ओ या तऽ हिन्दीमे प्रयोग कएल जाइत अछि या फिर अगर हरियाणा मे छी तऽ हरियाणाके भाषामे प्रयोग कएल जाइत अछि महाराष्ट्र मे छी तऽ महाराष्ट्रके भाषामे प्रयोग कएल जाइत अछि गुजरात मे छी तऽ गुजरातके भाषामे प्रयोग कएल जाइत अछि तेनाहिते सब जगहके अलग अलग भाषा यऽ भारतमे आओर सबके अपन अपन सँस्कृतिक य हमर सँस्कृति बिहार के छी हम सब मिथिला के सँस्कृतिक छी मैथिली बजनाइ पसन्द करै छी आओर मैथिली बोली जे छै मैथिली बोली एकदम मीठी बोली कहल जाइत अछि मैथिली बोलीके मैथिली बोली जे छै से मीठी बोली छै कड़ा बोली नहि छै अगर अहाँके केओ खिसियाइयो कऽ मैथिलीमे किछु कहि देला तऽ अहाँकेॅं सामने सँ मालूम नहि चलत जे हमरा पर खिसिया कऽ बजल जाए छै तऽ मैथिली बोली मीठी बोली अछि तऽ हमसब मिथिला के छी तऽ मैथिली बोली बोलनाइ पसन्द करै छी आओर केओ आबै छथिन तऽ हुनका सँ प्रेम सँ बात करै छी आओर मैथिली बोली अगर हम खिसियाइयो कऽ बाजि देब तऽ सामने बला के नहि पता लागत जे बन्दा खिसियाएल छै खिसिया कऽ बाजि रहल छथिन तऽ मैथिली बोलीके मीठी बोली कहल जाइत अछि आओर हमरा मिथिलामे अनेको प्रकारके त्यौहार मनाओल जाइत अछि मिथिला कऽ अनेको प्रकारके मिथिलावासी सब नया नया चीज देखैके मिलत जैसँ कि मिथिला मिथिलामे लऽ लिए अगर मिथिला अहाँ पहुँचबै तऽ जगह जगह पर अहाँके मन्दिर मिलत मिथिलामे अयलियै दरभङ्गा मे अयलियै मधुबनी मे अयलियै तऽ मिथिला पेन्टिंग सेहो मिलत मिथिला पेन्टिंग हमरा सबके मिथिलामे बहुत जादा विशेष रूप सँ मान्यता छै मिथिला पेन्टिंगके जेकी अहाँ सबके बहुत सारा स्टेशन आओर पर मिलत मिथिला पेन्टिंग हरेक जगह मतलब बहुत जादा स्टेशन पर मिल जाइत आइ काल्हि बहुत फेमस भऽ गेलै तऽ हमसब मिथिलाके छी यएह किछु कहब आओर जे छै से मिथिलामे जे छै से अहाँके बहुत सारा पर्व त्यौहार मनाओल जाइ यऽ अलग अलग तरीका के मनाओल जाइ यऽ जेना कोनो घरमे पूजा करै छियै अपनेक मिथिलावासी छी अगर घरमे कोनो पूजा करै छी तऽ पूजा सँ पहिले अरिपन पारल जाइत अछि अरिपनके पारैके सेहो परम्परा किछु अलग यऽ सौँसे अरिपन पारैके नहि मिलत मिथिलामे अयबै तऽ मिथिलाके रहन सहन सेहो अलग होइ छै मिथिला अयबै कोनो पर्व त्यौहार होइ छै किछो होइ छै तऽ गाए के गोबर सँ अँगना निपल जाइत अछि मिथिलामे आ यएह चीज अगर भारतके दिल्लीके लए लिअ हरियाणाके लए लिअ ई साइडमे जेबै तऽ गोबरके अँगना नहि नीप सकै छी एहि कारण हुनका कहै छै गन्दा चीज है नहीं नीप सकते है तऽ मिथिलामे ई सब चीजके विशेष ध्यान रखल गेल अछि गोबर सँ अगर पूजा करै छी तऽ गोबर सँ अँगना नीप कऽ कोनो पाबनि त्यौहार होइ छै गोबर सँ अँगना नीप कऽ पूजा पाठ छियै अँगनामे अरिपन बनतै अनेक प्रकारके अरिपन बनै छै अरिपन बनै छै ठोप कएल जाइ छै सिन्दूरके पिठारके अरिपन बनै छै अहाँके जे छै ताहिके बाद पूजा होइ यऽ परम्परा सँ निष्ठा सँ तऽ मिथिला कऽ जे छै से विशेष चीज छी पूजा पाठ हमरा लोकनिकेॅं आओर बस यएह कहब